हमर जे छै से भारतमे मैथिली भाषा हमे आर सब नहि बुझय छियै हमे सब हिन्दी भाषा बुझय छी तऽ बाहर जाइ छियै तब हमे हिन्दी भाषा बोलय छियै बा घरमे तऽ बोलय छियै इएह भाषा बोलय छियै मैथिली मैथिली भाषा बोलय छियै तब बच्चोके सिखेलहुँ ओएह बोलय लए आओर अपनो बोललहुँ बाहर गेलहुँ तऽ बोललहुँ भा भारत ई मैथिली भाषा बोललहुँ बाहर गेलहुँ तऽ हिन्दी भाषा भी बोललहुँ ओकर बाद हमसब घरमे इएहे सब भाषा बोलकऽ बच्चा बुतरूके सबके समझैलहुँ बोलैयो लए अपनों बोललहुँ सब परिवार सब साथ इएह सब बोललहुँ एकरा एकर बदौलत दोसर बात नहि बोललहुँ आओर हम की बोलु गाँवमे सब यही भाषा बोलय छै एकरासँ फाजिल बात नहि बोलय छै इएहे सब हमे अर सब बोललहुँ आओर बालो बुतरूके सिखएलहुँ बोलय लए आर की कहय छै भाषा आर की